हमर सबके गाममे बहुत गरीब आदमी हइ हमर सबके गाममे कोइ भी अस्पताल या महाविद्यालय नहि हइ ओ शहरमे हइ जाहिके कारण गरीब आदमी सब बस किराआ ऑटो किराआ नहि देबेके कारण ओकर सबकेँ स्वास्थ्य पर बहुत हानि होइत छै आओर ओ हमर सबके गाँवमे महाविद्यालय भी नहि हइ जे दूर हइ शहरमे हइ महाविद्यालयमे जाइके विद्यार्थी सबके जे किराआ बस किराआ नहि देबेके कारण पढ़ाइ सब छूट जाइत छै आ बहुत दिक्कत होइत छै एहिसब से पढ़ाइके विद्यार्थी सबके बहुत असर होइत छै जे बस किराआ ई सब बढ़ि जाइके कारण जैसेकि जे गर्भवती महिला सबके दूर अस्पताल होयके कारण एम्बुलेंस मँगाबेके खर्चा नहि रहैत छै ओ देबेके कारण गर्भवती महिला सबकेँ बहुत दिक्कत होइत छै कते महिला सबकेँ तऽ एम्बुलेंसके कारण या भाड़ा किराआके कारण क्या बोल आओर बड़ा दिक्कत होइत छै